ڈیجیٹل ریڈنگ پلیٹ فامس اور آڈیو بکس نے پڑھنے کے عادات اور ترجیحات کو کافی حد تک متاثر کیا ہے یہاں کچھ طریقے ہیں جن سے تبدیلیاں سامنے آئی ہیں رسائی اور سہولت ڈیجیٹل ریڈنگ پلیٹ فامس جیسے کائنڈل آئی بکس اور دیگر ای ریڈس نے کتابیں خریدنا اور پڑھنا آسان بنا دیا ہے آپ جہاں بھی ہوں اپنی پسندیدہ کتابیں ساتھ لے جا سکتے ہیں آڈیو بکس کی مقبولیت آڈیو بکس جیسے آڈیو بل نے پڑھنے کا ایک نیا انداز متعارف کرایا ہے مصروف لوگوں کے لیے جو کتاب پڑھنے کے لیے وقت نہیں نکال سکتے اور آڈیو بکس سننا ایک بہترین متبادل ہے ریڈنگ کے انداز میں تبدیلی ڈیجیٹل فارمیٹس نے پڑھنے کے انداز میں تبدیلیاں لائی ہیں لوگ اب مختصر وقت میں زیادہ مواد پڑھنے کے عادی ہو گئے ہیں اور موبائل یا ٹیبلیٹ پر پڑھنے کا رجحان بڑھ گیا ہے لائبریریوں کی دستیابی آن لائن لائبریریوں اور سبسکرپشن سروسز نے کتابوں تک رسائی کو مزید وسیع کر دیا ہے جہاں آپ ایک معمولی فیس کے عوض شمار

جس سے طلبہ اور پیشہ ور افراد دونوں فائدہ اٹھا رہے ہیں ان تمام تبدیلیوں نے پڑھنے کے تجربے کو مزید لچک دار اور متنوع بنا دیا ہے جس سے لوگ اپنی مصروف زندگیوں میں بھی مطالعہ کے لیے وقت نکال سکتے ہیں